दीदी कनन लाइब्रेरी से बात हो रही है जी मुझे एक जंगल बुक चाहिए थी क्या आपके लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है मुझे पाँच दिनों के लिए चाहिए

जी जी जी जी

ओके ओके जी थैंक यू